आं दायो मैगं गायो मैगंखो आं लाइ लाफा दुनदिया फालें ओमफ्राय खबि अलखबि फुल खबि इसे एनै गायफादेरो आरो लोगोसे माबाखौ खायसे खायसे मैगंखौबो आलौफोरखौबो गायदेरो ओमफ्राय मैगं गायनानै न'आवनो जायो आरो इदि फाना बांसिनानो जायो ओमफाय बेखौ बे हासारखो आङो बायनाय हासार होआ जायनि जाहोनाव जोंहा न'आनो गोबोरखि गोरान दंखायो बेखौनो होयो आङो गोबोरखि गोरानखौ होयो गुदियाव होनानै बेनो दै सारनानै होयो नांगौ समाव ओमफ्राय आरो सम समा मैगंनि गुदियाव जावफ्लेनानै होयो जावफ्लेनानै होनानै आरो सानथामजों दै होयो बिदिनो आरो मैगङा देरब्लाथाय इसे खाबाय खानानै आरो मैगंनि गुदिखो जावफ्लेनानै होबावबाय होनानै आरो उनाव दै होबावबाय सानथामजों इदिनो दै सारै सारै मैगंखौ मोजां खालामनांगौ जायो मटरजों दैखो होयो इदिनो ओमफ्राय आरो बिदि होब्लासो मोजां जायो आरो जिथु हासार गैयैबायदि नुब्लाथाय गोबोर हासारखौ गुदियाव होनानै दै सारै सारै होयो आरो बिनि अनगायैबो दुब्लियाव खाला दालि फोयो बिनिनो आरो मुसुर दालि फोयो बिबदिनो फोनानै फुयो फुनानै दलायो दलायनानै जों इदिनो न'आवनो जायो इदि खिथि खालामनानैनो बांसिन जों न'खरनि मैगं थाइगंखौ न'आवनो जानानै देहाखौ मोजां मोनो आरो खम बेसेनावनो जोंहा मोनजानाय बायदि जायो न'आव मैगं थाइगं मावोब्लाथाय बाया जासे जानांगौब्लाथाय जोंहा मोजां बुस्थुखौ जों मोनजायो देहानि थाखाय मोजां बिनि थाखायनो बांसिन खस्थ खालामनानै जों न'आव मैगं गायो मावो इदिनो आंजों लोगोसे आंनि फिसाजोआबो इदिनो फुल बागान इदिनो फुल गायो अनेख जेरै जेनथ'खा गेनजि फुल फुल दाउगांजोला इदिनो अनेख फुल गायनानै मोजां खालामनो मोजां मोनो इदिनो गायो आरो जोङो गायनानै इदिनो न'आवनो जायो आरो